हैलो हाँ सर बोलिए हाँ सर बोलिए नमस्ते सर बोलिए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपके लिए सबसे पहले तो आपका एट्टीन प्लस होना जरूरी है और आपके पास वोटर आई डी कार्ड होना जरूरी है अप्लाई किये हैं

ठीक है सर सबसे पहले तो आप ले आइए मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी वोटर आई डी कार्ड का है बिना वोटर आई डी कार्ड का आप वोट नहीं डाल सकते हैं नहीं वोटर आई डी कार्ड और आधार कार्ड दोनों जरूरी है आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा आपका वोटर आई डी कार्ड हाँ वो हाँ हाँ सर आपको कोई प्रॉबलम नहीं होगा आप मतलब आइएगा तो यहाँ पर बहुत सा कर्मचारी होता है जो आपको सबकुछ बता देगा कोई प्रॉबलम नहीं होगा ऐसा नहीं है की आपको अगर आप फर्स्ट टाइम भी जा रहे हैं न तो आपको कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा सबसे पहले आप वोटर आई डी कार्ड ले आइए क्योंकि उसके बिना आपको अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगा क्या बोले सर टूवेद जी को हाँ अच्छा ये प्रॉबलम ये प्रॉब्लेम अगर आपको मतलब ऐसा कोई हैं तो उनके साथ एक हेल्पर पहले से आपको उनके घर घर से ही अलाऊ कर सकते हैं मतलब यहाँ आने के बाद आए ठीक है आपका जो मर्जी है जिस भी मतलब वोटर को वोटिंग करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं यहाँ भी हम ऐसे कुछ रखते हैं आदमी जो उनका हेल्प कर देगा जो लोग सक्षम नहीं हैं या फिर चल फिर नहीं सकते हैं देख नहीं सकते हैं तो उनके लिए हम यहाँ कुछ कर कर्मचारी रखें हैं जो उनका हेल्पर अं जी सर यहाँ बहुत मतलब पुलिस रहते हैं लेडीज जेन्ट्स सारे पुलिस रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है की ठीक है सर हमको थोड़ा काम या गया है बाद में बात करते हैं ठीक